बेरामफोरखौ होबथानो आरो देहाखौ गावनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय आं माखासे गेलेमु गेलेयो फुटबल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो भलिबल गेलेयो बिदि गेलेनायजों मानि गावनि देहाखौ माखासे राफोदै लाखियो आरो लोगोसे न'खरनि खामानिफ्राव एसे एनै हेफाजाब होयो जे दैलां बोथोरफ्रावबो आङो न'खरनि बिमा बिफाजों हालेवनाय गायनाय फुनाय फोरावबो बिदिनो हेफाजाब होनानै मावफायो लोगोसे माखासे बायदि बायदि न'खरनि खामानिफोराव मावफायो नों खामानि मावब्लासो नोंनि गोलोमदैफ्रा गगारोबा नोङो फिदयै थानो हायो लोगोसे नोङो जानाय लोंनायनि सायाव हुसियार जानायआ मोजां मानो होनबा ना बेदरखौ इसिबां जाया लासेनो जानायफोरखौ खमाय नांगोन ना बेदर जानायखौ लोगोसे नोङो आजिखालि मैगं थाइगंफोरा आरो इउरिया केमिकेलजों होजोबसै बिनिखायनो जोङो माखालामनांगौ न'खराव गाइनाय जे मेदिसिन होयै मैगं थाइगंफोरखौ बांसिनै बाहायनांगौ लोगोसे मोजाङै लोगोसे जों पास्ट पुड जानाय जे मस्ला मस्लि होनानै जे बानायो बेफोर पास्ट पुडफोरखौ जानायखौ खमाय नांगौ जों बेफोरनिफ्राय हायोबा गोजानाव थानांगौ मानो होनोबा जोङो गाव बानायनाय गाव न'आवनो थावफोरखौ खम होनानै संनानै जानो नांगौ अब्लानो जोङो बेमार आजारनिफ्राय गावखौ एसे रैखा खालामनो हागोन बेराम आजार जानायनिफ्राय